जेह्ड़ा साढ़ा इंडिया दा फैशन ऐ इत्थै लोक जैदा सूट साह्ड़ी जां लैंह्गा पांदे न और अजकल ते लोक फिल्मां दिक्खी दिक्खियै पैंटां जां पैंटां टापां जां शर्टां पान शुरू होई गेदे न पर मिगी ते अपना इ'यै इंडिया दा कल्चर गै शैल लगदा जि'यां सूट पाना सारी पाना और अस एह् दकानें उप्परा खरीदनेआं